جی ہاں کیوں نہیں میں جانتا ہوں کہ ٹیوب ویل کیسے کام کرتا ہے ہم کھیتوں میں اس ٹیوب ویل کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اسی ٹیوب ویل کے ذریعے ہمارے علاقے کے اکثر لوگ اپنے کھیتوں کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں یہ ٹیوب ویل ہماری زندگی کا لازمی سامان ہے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے پانی حاصل کرنے کا سب سے بنیادی حصہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیوب ویل کیسے کام کرتا ہے ٹیوب ویل ایک قسم کا پانی نکالنے کا نظام ہے جو زمین کے نیچے موجود پانی کو مشین اور پمپ کے ذریعے زمین کے باہر نکالتا ہے یہ عام طور پر کھیتوں کے لیے اور کھیتی باڑی کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹیوب ویل کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین میں ایک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے جسے ہم اپنے علاقے میں بورنگ کرنا کہتے ہیں اس سوراخ کی گہرائی زمین کے نیچے جہاں پانی پر موجود ہوتا ہے وہاں تک ہوتی ہے کسی کسی علاقے میں بہت گہرائی پر پانی موجود ہوتا ہے لیکن الحمد للہ ہمارے علاقے میں یہ پانی کم گہرائی پر ہی مل جاتا ہے تو اسی لیے بورنگ کرتے وقت سوراخ زیادہ گہرا نہیں کرنا پڑتا ہے جب سوراخ ہو جاتا ہے تو اس سوراخ میں ایک لمبا سا پائپ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر ایک اور پائپ ڈالا جاتا ہے اندر والے پائپ کے نیچے ایک پمپ لگایا جاتا ہے یہ پمپ عام طور پر بجلی یا ڈیزل انجن کے ذریعے چلایا جاتا ہے دونوں پائپ کے بیچ میں ایک فلٹر لگایا جاتا ہے تاکہ زمین کے نیچے سے آنے والے پانی کے ساتھ آنے والی مٹی اور ریت کو بالو کو فلٹر کر کے الگ کیا جا سکے اس طرح جب مشین چلتی ہے تو پانی زمین کے نیچے سے اس ٹیوب ویل کے ذریعے باہر آ جاتا ہے اور پھر پائپ لگا کر اس کو کھیتوں میں لے لے لے جایا جاتا ہے مختلف حالات اور ضروریات کے حساب سے ٹیوب ویل بھی مختلف ہوتے ہیں اب موجودہ وقت میں ہمارے گاؤں میں بھی کوئی بھی بڑا چھوٹا یا کنواں موجود نہیں ہے کیونکہ کنویں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے